آرٹ ورک یقیناً ایک خوبصورت اور جامع لائن ہے جو کہ آرٹ ورک کے حسن کو بیان کرتی ہے اگر ہم آرٹ ورک کی بات کریں کہ ہم آرٹ ورک کو کس مقابلے یا نمائش میں شامل کیا ہے تو آف کورس کی ہوں ایک بڑی نمائش میں پٹنہ گاندھی میدان میں لگی ہوئی تھی جو میں نے اپنا ایک آرٹ ورک یعنی پینٹنگ وغیرہ بنائی تھی جو کہ لنڈن برج کا تھا اور دوسرا ایک پینٹنگ اور بنائی تھی وہ تھا مسجد اقصی اقصی کی پینٹنگ تو میں نے خاص طور سے مسجد اقصی کی بات کرنا چاہوں گی ویسے میں نے لنڈن برج کا بھی پینٹنگ بنائی تھی جسے لوگوں نے سراہا بہت زیادہ پسند بھی کیا کیونکہ میں نے اس میں اتنی محنت وہ لگن سے سجائی تھی جو لوگوں کو دیکھنے میں کافی اٹریکٹیو لگتا تھا اور بہت تعریف بھی کیا میرا یقین جانیے جب لوگوں نے دیکھا تو وہ حیران زدہ رہ گئے میرا پینٹنگ کی نقشہ کو دیکھ کر کافی لوگوں نے پسند کیا اسے اور اس سے بھی کئی گناہ زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے مجھے مسجد اقصی کی پینٹنگ کے لیے کیونکہ اس کے ارد گرد کی ہر چیز کو میں نے ہو بہو چھاپ بنائی تھی جسے لوگوں کے دل میں خوب اٹریکٹیو پیدا کیا اور جو بھی لوگ دیکھے بہت زیادہ پسند کیا اور بنا تعریف کے تو رہا ہی نہیں جاتا تھا اور لوگ میرا مسجد اقصی کا پینٹنگ دیکھ کر حیران زدہ رہ گئی